मैं टाइटेनिक जूलरी शॉप से मैं बात कर रही हूँ मुझे मेरी शादी के लिए एक रिंग कस्टमाइज़ करवानी है मेरे उसका मतलब मुझे नाम एक नाम की करवानी हैं जो नहीं होता हैं एक्चुअल में वह क्या कहते हैं वह अपन एक लेंस के अन्दर देखते हैं तो उसके अन्दर नाम रहता है नहीं एक मतलब एक सिंगल ही नेम है तो वही करवानी है प्लेटिनम वह अब मैं साइज़ मतलब कैसा चाहिए मे को उस हिसाब से आप बता दीजिए वह भी कितने में बन जाएगा कैसा क्या होगा नाम नहीं नहीं पूरा नाम है पूरा नाम है मतलब उसमें आएँगे लैटर्स और सेवेन लेटर्स आएँगे उसमें हाँ तो मतलब कितना मतलब आप डिज़ाईन्स भेज दीजिए या फिर मैं अपने हिसाब से भेजूँगी तो आप लोग बना देंगे उस तरह तरीक़े से तो हाँ तो फिर मैं कब आऊँ तो फिर भी का मतलब कितने तक का जाएगा यह मतलब आप अपने अंदाज़े से मतलब फ़ाइव टू पाँच से छः लाख के अन्दर हो तो ठीक रहेगा मतलब वह लैंस वाला अच्छा हो जाएगा ना मैडम बिगड़ेगा तो नहीं ना हाँ तो ठीक है फिर मैं कल बारह के बाद आती हूँ तो आप आप रहेंगे आप रहेंगी ना वहाँ पर ओके ओके ठीक है तो थैंक यू